ہمارے علاقے میں آبی ذخیرہ ہے وہ آبی ذخیرہ ایک دریا ہے جس دریا کا نام کوسی ہے جو کہ بہت ہی مشہور و معروف دریا ہے کوسی نام سے مشہور ہے ہمارے علاقے میں جو کہ دربھنگہ جلع میں پڑتا ہے اور بھی ریاست بہار کے بہت سارے ضلعوں کو یہ آبی ذخیرہ یعنی دریا جو ہے کوسی نام کا بہت سارے علاقوں کو ٹچ کرتا ہے بہت سارے ضلعوں کو ٹچ کرتا ہے اور نیچے جا کر کے بہت دور جا کر کے بھاگل پور کے لگ بھگ قریب جا کر کے وہ جو ہے گنگا ندی میں جا کے مرج ہو جاتی ہے اور پھر جا کر کے ویسٹ بنگال یعنی بے آف بنگال جا کر کے وہ مرج ہو جاتی ہے وہاں جا کے گر جاتی ہے یہ آبی ذخیرہ جو ہمارے علاقے میں ہے اس آبی ذخیرہ کے اندر جو ہے اس کی دیکھ بھال بھی اچھی طریقے سے کی جاتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کی حفاظتی اقدامات کو اچھے سے انجام دیتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی خیال کرتے ہیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس کی دیکھ بھال اور جو حفاظتی اقدامات نہ کی جائے تو اس آبی ذخیرے یعنی اس دریا کی وجہ سے اس کے اگل بغل میں اس کے نواحی علاقے جو ہیں جو اس میں بسنے والے لوگ ہیں یہ بہت ساری جو جیو جنتو اس کے اگل بغل میں رہتے ہیں ان کو جو ہے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ان کی بارے میں حفاظتی اقدامات نہ کیے جائیں تو اسی وجہ ریاست بہار کی جو ہے ان کی طرف سے بہت ساری جو ہے حفاظتی اقدامات کیے جاتے اور ہمیشہ جو ہے یوں کم کہہ لیجیے بارو ماہ جو ہے اس آبی ذخیرہ کی جو ہے دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک بہت ہی مضبوط بند تیار کیا گیا ہے ڈیم بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ آبی ذخیرہ سے کی وجہ سے یعنی اس دریا کی وجہ سے جو ہے نقصان کا سامنا بہت کم کرنا پڑتا ہے اس آبی ذخیرے میں جو ہے سیاح جو ہے ہاں کشتی رانی بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس کے جو ہے بالکل ایک دم پرکشس اور جاذب نظارے کا اور بہترین اور خوبصورت نظارے کا وہ جو لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس سے اس کا مزہ اٹھا سکتے ہیں اس نظارے کا بھر پور مزہ اٹھا سکتے ہیں ماہی گیر ماہ گیری بھی کر سکتے ہیں مچھلیاں بھی پکڑ سکتے ہیں اور پکڑتے بھی ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں پکرتے بھی ہیں اور پکڑ کر کے ان سے مچھلی پکڑ کر کے اپنا پیشہ بھی بناتے پیشہ بھی اس کو بناتے پیشہ بھی اختیار کرتے ہیں اور خشک سالی کا سامنا بھی کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے اگر دریا خشک ہو جائے تو خسک سالی کا بھی سامنا کرنا بڑتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس آبی ذخائر کی وجہ سے جو سامنا کرنا پڑتا ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ سیلاب کا سامنا کرنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ آبی ذخائر جو ہے جس کا نام کوسی ہے اس کی وجہ سے اس دریا کی وجہ سے اس کے چھیتر میں اس کے اندر جو بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جو آباد ہے جس کو اس دریا کے اس آبی ذخائر کی وجہ سے سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر سال کرنا پڑتا ہے اور ہر سال اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اس سال تو بہت ادھیک ہی اور بہت زیادہ ہی نقصان اٹھانا پڑا ہے اس آبی ذخیرے سے